ہماری روز مرہ زندگی میں ایسی کئی چھوٹی چھوٹی سرگرمیاں ہیں جسے ہم نظر انداز کردیتے ہیں لیکن یہ سرگرمیاں ہماری صحت کو برقرار رکھنے میں ہماری مدد کرتی ہے جیسے کہ دوڑنا واکنگ جاکنگ یہ بہت ہی معمولی چیز ہمیں نظر آتی ہے لیکن صرف چند مِنٹ کا دوڑنا آدھے گھنٹے کی واکنگ جاکنگ صبحح سویرے دُھوپ میں نِکلنا چلنا یہ ایک ایسی چھوٹی سی چیز ہے جو ہمیں ہماری صحت کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہیں دوڑنا بھاگنا کھیل کود یہ ہمارے روز مرہ زندگی میں شامل ہونا چاہیے اور ہمیں اپنے چھوٹے بھائیوں بہنوں بچوں وغیرہ کو بھی اِس طرح کی چھوٹی چھوٹی سرگرمیاں انجام دینے کی جانب راغب کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنی آنے والی زندگی میں اپنی صحت کو برقرار رکھیں اور ایک اچھا مستقبل تیار ہو